जीवनमे खेलके महत्व इहे छै की एक तऽ खुद हम फिट रहबै उपरसँ यानि भाग दौड़ करबै इधर उधर यानि दौड़ भाग एक्सरसाइज हो जेतै बढ़िआँसँ एक्सरसाइज हो जेतै शरीर तंदूरूस्त रहतै बॉडी फिट रहतै बोली बिचारी जे भी शरीरमे कोइ आलसीपना नहि रहतै एकरा अलावा जे खेल यानि खेल जे हय जे हमरा क्रिकेटमे खेल क्रिकेट हमरा बहुत अच्छा लगै छै क्रिकेट खेलैमे जैसे बैटिंग कयलियै दौड़के फील्डिंग कयलियै फील्डिंग उल्डिंग कयलाके बाद फेर अपना जे भी ग्रुपके लड़िका सब छै सबके अपना अपना जगह देखलियै ओकरा बतलेलियै की ऐसे सँ ऐसे करैमे यानि थोड़ा फास्ट रहैके होतै तकरा बाद विरोधी टीमसँ हम जीत सकलियै हँ ओकरा बतलाय सँ यानि एकदम एक्टिव रहैके होइ छै एक्टिव रहैसँ होइ छै की यानि शरीरमे एकदम फूर्ती बनल रहै छै फूर्ती बनल रहै छै दिमाग भी बढ़िआँ काम करै छै अइसँ होइ छै की कभी कभी गेममे कोइ कोइ टेंसन आ जाइ छै तऽ उ टेंसनके लेल यानि केना यानि गेमके हमरा पलटैके हय केना गेममे हमरा अच्छासँ अच्छा प्रदर्शन करैके छै ई सब यानि अपना दिमागसँ यानि जब सन्तुष्ट रहबै यानि शरीरसँ यानि फिट रहबै तऽ ई सब हमरा खुद खुद यानि पता चलैत रहतै की हमरा आगे की करै के छै उ सब जे करबै जैसे गेम खेललियै बच्चासँ बहुतसँ गेम खेललियै लेकिन हमरा क्रिकेटके महत्व यानि बहुत अच्छा लागलै कबड्डी भेलै कबड्डीमे हमसब यानि बचपनसँ कबड्डी खेललियै छोटा रहलियै तऽ ज्ञान भेलै तकर बाद फेर कबड्डीसँ थोड़ा मन केलकै क्रिकेट खेललियै क्रिकेटमे भी यहीसब यानि सबसँ जादा फूर्ती चुस्ती बनाबैके लेल जैसे की क्रिकेट हो गेलै बैट बॉल खेल लेलियै ओकरा अलावा बैट बॉलके हो गेलै तकरा बाद हमसब हॉकी खेल लेबै फुटबॉलमे ई सब जे गेम जे छै ने ई सब गेममे शरीर एकदम फिट रहना बहुत जरूरी छै जब शरीर फिट रहतै तेकरा बाद फिर आगे चलके जैसेकि हम थोड़ा उम्रदराज हो गेलियै उम्रदराज होलाके बाद होइ छै की तकरा बाद कुछ आओर बच्चा सबके भी ओकरा सबके बतलाबे की हँ जैसे पूछल गेलै की खेलके बढ़ावा देबैके लेल की करैके चाही तऽ खेलके जैसे खेलके बढ़ावा देबैके लेल अपनासँ छोट छोट लड़िका सबके अपनासँ छोट छोट लड़िका सबके ओकरा यानि बतलेबे की एना एना करैके हय अगर तोरा खेलमे अच्छा मोन लग रहलै तऽ ओकरा बढ़ऽबै दू चारि गो दू चारि जगहपर फील्ड साफ करबेबै अइसँ जहाँ तक हमरा गाँव देहातमे होइ छै गाँवमे दू चारि जगहपर हमसब गेली लड़िका सबके सपोर्ट कयली हुआँपर साफ सफाइ कयली जगह बनेली जगह बनाके तकरा बाद लड़िका सबके उ जगहपर ही ओकरा बुलैली टाइमसँ टाइमसँ आउ यहाँपर यानि कबड्डी खेलो थोड़ा मोड़ा पहिले योगा कर लो ओकरा बाद फिर अपना क्रिकेटमे मन लग रहा है तो क्रिकेट खेलो या कबड्डी खेलो उ सब यानि जे अपना सबके जेनेरेशनसँ यानि छोट लड़िका सब हय ओकरा सबके आगे बढ़ाबैके इहे उपाय रहै छै की ओकरा सबके साथ कोइ भेद भाव नहि कऽके हमसब आ उ लड़िका सबके यानि आगे बढ़ऽबै खेलऽबै खेला उलाके तकरा बाद ओकरा बतलेबै हर चीज बतलेलाके जैसे बतला देबै ओकरा की हँ ऐसे सँ ऐसे करबे सुबह उठबे योगा करबे योगा करके तकर बाद क्रिकेट या फिर फुटबॉल या कबड्डी ई सब खेलबे अच्छा रहतौ तोरा सबके लेल हमरो सबके लेल देशके लेल बहुत अच्छा रहतै देशके लेल अच्छा रहतै तऽ पूरा गाँवके गाँवके यानी जे भी लड़िका हय हमरा पिलकी पञ्चायतके मुजफ्फरपुर जिलाके उ सब लड़िका जे भी हमरा जैसे मिलतै ओकरा सबके इहे सब बतलाबल जेबै की तू सब खेलमे इतना आगे बढ़िके आगे चलिके बिहारके भारत देश इंडियाके नाम होइ